छा मां मुस्कान परचानीअ सां ॻाल्हाए रही आहियां मां आई डी बी आई बैंक मां ॻाल्हियां थी हीअं त तव्हां असांजा पुराणा कस्टमर आहियो ऐं तव्हांखे इहो ॼाणे ख़ुशी थींदी त बैंक तव्हांखे पंज लख जो पर्सनल लोन ॾियणु थी चाहे छा तव्हां हिन ॻाल्हि में इंटरेस्टेड आहियो हा ज़रूरु तव्हांखे पैन काड आधार काड जी कॉपी ऐं तव्हांजी महीने जी घणी कमाई थींदी आहे जीअं त तव्हां नौकिरी कंदड़ आहियो ऐं तव्हांजी ॿिन सालनि जी इनकम टेक्स रिटन फाइल असांखे खपंदी इहो तव्हां सुभाणे ॿारहें बजे ताईं खणी अची सघंदा इहां तव्हांजे इहा उल उल उल्हासनगर टे मां मां ॻाल्हए रही आहियां त तव्हां ॿारहें बजे सुभाणे इअं काॻर खणी अचो त तव्हां असां तव्हांखे विस्तार में लोन ऐं हुनजे मथां ई एम आई ऐं घणे टाइम जी ई एम आई सभु असां जानकारी तव्हांखे ॾींदा हा हा असां पंज लख जे लोन ते थ्री परसंट प्रोसेसिंग चार्जिस लॻाईंदा आहियूं ऐं तव्हांखे उहो हिनजे मां डिडक्ट थी ईंदो हिन में तव्हांखे चार्जिस भरण जी ज़रूरत नाहे जेको तव्हांखे लोन ईंदो प्रिंसिपल अमाउंट ईंदो हुन में उहो डिडक्ट थी करे ई ईंदो न कुझु न हिन में ॿिया कुझु बि पैसा न लॻंदा आहिनि तव्हांजी जेका ई एम आई महीने जे तव्हां तारीख़ ॿुधाईंदा असांखे असां हुन तारीख़ तव्हां तव्हांजे अकाउंट मां ऑटो डेबिट थी वेंदी हा तव्हांखे नाइन परसंट रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ते इहो लोन मिली रहियो आहे ऐं इहा तव्हांजी पंजनि सालनि ताईं ई एम आई तव्हांजी हलंदी हा पोइ तव्हांजी ई एम आई जो अमाउंट जेको आहे उहो थोरो वधी सघंदो आहे हा लोन लोन लोन जो अमाउंट लोन जो अमाउंट तव्हां घटि बि वठी सघंदा आहियो उहा असां लाइ सुठी ॻाल्हि आहे हुन में हुन जे बदिरां तव्हांजी ई एम आई जो अमाउंट बि घटिजी वेंदो ऐं तव्हांजे जेके पैसा भरण जा साल आहिनि उहे बि घटिजी सघंदा आहिनि ऐं अॻिते हली हिन सां गॾु तव्हांजो क्रेडिट सिबिल स्कोर सुठो थींदो त अञा तव्हांखे बैंक हिनजे मथां बि टॉपअप ॾींदी अगरि तव्हांजो ई एम आई समय ते वयूं ऐं तव्हां मां अगरि काई शिकायत न आई ऐं असांजी ई एम आई जेका आहे उहा टेंशन न थिअणु खपे जेका तारीख़ तव्हां असांखे मुकरर कराईंदा उहा असां हिते फीड कंदा हुन तारीख़ तव्हां ऑटो डेबिट थींदो हुन खां सवाइ अगरि उहा ई एम आई तव्हांई रिजेक्ट थी वेई त हुनजे मथां तव्हांखे फाइन भरी तव्हांजो फाइन लॻी सघंदो आहे इनजे करे ई एम आई रिटन न कजो तव्हां हा त हा हा हा ज़रूरु बैंक त तव्हांजे सर्विस जे लाइ ई वेठी आहे पर हुनजे लाइ अञा कंहिं खे ज़रूरी काॻर आहिनि जीअं बैंकनि जीअं जॻहि जा जॻहि जो सी सी आहे जेका हुन जी कॉपी आहे ओसी कॉपी आहे उहे सभु काॻर जे कॾहिं बराबरि हूंदा ऐं जेॾहिं महिल हुन बिल्डर उहा बिल्डिंग ठाहीं हूंदी उहे सभु काॻर बराबरि हूंदा उहे सभु जांच पड़ताल खां पोइ ई तव्हांखे हुन लोन जो सेंशन मिली सघंदो आहे

ज ज़रूरु मां तव्हांजो ॿारहें बजे इंतज़ार कंदमि ऐं मूंखे विश्वास आहे त तव्हां ज़रूरु ईंदा ऐं इहो लोन तव्हांखे ॾाढो फ़ाइदे वारो थींदो सॼो ॾींहुं तव्हांजो जाम सुठो वञे इअं ई मुंहिंजी ख़्वाइश आहे